हेलो हम राजगीरसँ बोल रहल छी हाँ अच्छा की हाल छै हाँ आउ अहाँ आउँ ने घुमि लऽ राजगीर तऽ कहनो हाँ अच्छा अच्छा अच्छ तऽ आहूँ तऽ राजगीर ने खूब तरहकेँ नया नया बुद्ध भगवानकेँ मन्दिर बनल छै बुझलहो ने बुद्ध भगवानके मन्दिर बनल छै इहाँ ओ पाण्डू पोखर बनल छै खूब स्विमिङ्ग करै लऽ बोटिङ्ग करै लऽ सर्फिङ्ग करै लऽ ढेर चीज बनल छै हाँ हाँ हाँ अरे नया बनले छै ग्लास ब्रिज बनले छै जे खूब सुन्दर वहाँसे लगैए नजारा देखैमे नीचे हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ खू खू खूब नीक लागतै अहाँके आही ने राजगीर ग्लास ब्रिज घुमए हम घुमैबे अहाँकेँ हम घुमाइब आउ तऽ हम घुमाएब राजगीर हाँ हाँ आबू ने तऽ हम अच्छासँ राजगीर घुमाइ आ खूब नीक लागै अहाँकेँ हाँ हाँ हाँ आ हाँ अरे हम राजगीरेमे रहै छिऐ बुझलहुँ ने हम राजगीरेमे रहैत छी हाँ हाँ हाँ हऽ हऽ हम अच्छासँ घुमा देब अहाँ आइ राजगीर हमरे घरमे रहएके अच्छासे हँ हँ कोइ दिक्कत नहि अहाँ भाइए छी हमर अहाँ हमर घरमे रही खाइ पी अच्छासे अपन आर भोरे भोरे रोजे दिन निकल जाइ घुमै लऽ बुझलिऐ ने कहिनो पाण्डू पोखरि घुमी कहिनो राजगीरके जाकऽ बुद्ध भगवानके घूम हँ हँ जल छै हऽ हऽ हम ले जाइ अहाँकेँ घुमाबै लऽ हूँ हूँ हाँ ओ वहाँ नया नया तरहकेँ बुद्ध भगवानके मूर्ति छै खूब जे जैनिज्मके बहुत अच्छासँ उहाँ दिखाओल जाइत छै कैसे जैन लोग रहै छै कैतना जैन लोगके संत आबै छिऐ हाँ इहाँ तऽ अहाँ ऐबीही अहाँ जब आबि नू तऽ हम अच्छा से अहाँकेँ घुमैबे अच्छासे खूब अच्छासे मन लागि बुझलिही ने हम दुनू रही खूब अच्छासँ घुमी तऽ अहाँ कबके टिकट बना रहल छी कहिनाके टिकट बनाबै छी अहाँ

हाँ हाँ एक बात हइ काम करैत छिऐ काम करैमे छुट्टी अभी कमे मिलै छै ने बात से छै हाँ आ तभि अहाँ पन्द्रह दिनका कमसँ कम छुट्टी लेके आइ भुजलिऐ ने तऽ पन्द्रह दिनके छुट्टी आइ तब ने अच्छासँ नीकसँ अच्छासँ घुमी राजगीर हाँ हाँ हाँ हम तऽ आब तनि मनि काम घरोसँ होइ जेतै घरसँ करली तनि तनि काम आ ओकऽ बाद घूमी अच्छासँ अरे अरे हाँ ओ अरे हमरो घरमे रहएके कोइ दिक्कत नहि अगर अहाँ होटल लेबै छी तऽ ओहू हम अहाँकेँ सुविधा करा दए छी ओकरासँ कोइ दिक्कत नहि छै हाँ हाँ हाँ आरे कोइ दिक्कत नहि छै हमरा घरमे आइ अपन भाइए समझी हमरा साथे रही आओर भोरे भोर रोज अपना दुनूके निकलि जाइ छी बुद्ध भगवानके घुमए लऽ कहियो पाण्डू पोखरिके घुमए लगी रोज